मैं मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला हूँ मैं खेती संबंधी खेती करता हूँ और किसानी से जुड़ा हूँ धान का खेती करता हूँ गेहूँ का खेती करता हूँ दाल दलहन जैसे मसूर का हो गया मटर का हो गया खेसारी का हो गया मडूंआ का खेती हो गया और सब्जी में भी मैं गोभी बैगन घिउवा झुगनी इत्यादि का फसल करता हूँ जैसे मैं धान का खेती करता हूँ उसमें मेरा इतना अच्छा होता है कि जैसे मैं उसको जोताई करा के और अच्छे से खेती करूँ तो फिर फसल अच्छा होता है उसको दो बार जोताई कराना पड़ता है तीसरा बार में उसको पानी डाल के जोताई कराना पड़ता है उसके बाद मजदूर रखे हैं हम उसको जो है सभी धान के फसल को लगाते हैं लगाने के बाद ऊ धान का फसल जब अच्छा से होता है उसमें खाद बीज देकर के जब बड़ा होता है तीन महीने के बाद धान तैयार होता है तैयार होने के बाद उसको जो है हम लोग काटते हैं अपने हाथों से झाड़ते हैं या मशीन से बनी कराते हैं तैयार करके अपना घर परिवार चावल के लिए चलता है फिर गेहूँ का भी खेती आता है उसी प्रकार खेत को पहले तीन बार चार बार जोता करके तैयार करते हैं जोताने के बाद उस खेत में गेहूँ बोआई करते हैं खाद मिश्रण डाल के जब वो गेहूँ तैयार होता है हल्का सा बड़ा होता है तो बाईस दिन के बाद उसमें पानी देते हैं पानी देने के बाद फिर हल्का उसमें खाद पड़ता है खाद देने के बाद फिर उसके बीस दिन के बाद पानी हल्का सा पड़ता है फिर वो गेहूँ पूरा का पूरा तीन महीना में तैयार हो जाता है तैयार होने के बाद उसको दोनी कराया जाता है दोनी कराने के बाद अच्छे से तैयार होता है वो बहुत ही अच्छा फसल होता है जो गेहूँ का घर में बहुत उपयोग होता है सब बाल बच्चा मिल के सब परिवार मिल के उसको काटने जाते हैं काट के लाते हैं फिर अपना कुतरिया करा करके दोनी करा करके जो भी होता है उसका दाना घर में रखें अपना पूरा साल का घर चला जाता है हम लोग का पूरा साल सोचना नहीं पड़ता है दाना के लिए इसी प्रकार मसूर का भी खेती कर लेते हैं खेसारी का भी खेती कर लेते हैं थोड़ा सा क्रेया का भी खेती कर लेते हैं तो दाल दलहन का खेती अच्छा से हो जाता है इसमें थोड़ा सा पानी कम लगता है और फसल तैयार हो जाता है बहुत जल्दी जैसे बैगन का खेती हो गया तब सब्जी का खेत में जैसे बैगन का खेत हो गया उसको तैयार करके बहुत अच्छा से उसमें मेहनत थोड़ा होता है पर जोताई करके बहुत अच्छा खाद उद मिलाकर के गोबर ओबर वगैरह सब ये सब मिलाकर के इसको मिश्रण करके खेत को तैयार करते हैं अच्छा से तैयार करने के बाद जब खेत तैयार हो जाता है तो उसमें बहुत ही अच्छा से हम बीज बो करते हैं बीज जब रोपते हैं तब बीज जब सब फसल लगने लगता है तो फिर हल्का सा पानी डाल के उसे बहुत अच्छा से उसको तैयार करते हैं वो डेढ़ महीना में फलना चालू हो जाता है जब फलता है तो चार महीना तीन महीना चार महीना पाँच महीना फलता रहता है साग सब्जी आता है उससे कुछ इधर उधर भी बेच भी लेते हैं हल्का फुल्का गोभी का सिर्फ एक बार वो कटने के बाद दोबारा नहीं होता है जैसे गोभी के कोबी का फल जो होता है उसमें भी पानी का लागत बहुत ज़्यादा होता है और खाद का भी लागत बहुत ज़्यादा होता है तो गोभी का फिर जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है उसको हम लोग उपजाते हैं तो एक किलो दो किलो अढ़ाई सौ ग्राम भी होता है बहुत कम होता है अढ़ाई सौ ग्राम का लेकिन एक किलो सवा किलो डेढ़ किलो तक का आ जाता है जो अपना घर भी चल गया और कुछ बाहर से भी बेच लिए इसी प्रकार थोड़ा बहुत मक्का का भी खेती कर लेते हैं हर फसल में हर सीज़न में कुछ ना कुछ खेती हो जाता है तो हम लोग अपना अपना खेती करके जैसे सरसों का खेती करते हैं तो गेहूँ का बोआई करते हैं उसी टाइम सरसों का भी बोआई हो जाता है तो सरसों के लिए भी घर में सरसों बहुत उपयोगी है सरसों का भी थोड़ा सा खेती कर लिये थोड़ा सा लहसुन का भी कर दिए लहसुन भी बहुत अच्छा हो जाता है थोड़ा सा थोड़ा सा धनिया हो गया ये भी थोड़ा सा कर दिया अजवाइन भी थोड़ा सा कर लेते हैं अजवाइन में है कि थोड़ा सा किए अपने घर के लिए हो जाता है तोरई भी हो जाता है थोड़ा बहुत मटर का भी थोड़ा बहुत हो जाता है उ भी गेहूँ में ही छीड़ देने हैं मटर भी हो जाता है तो सब हो जाता है जैसे सीताफल हो गया सीताफल का सब्जी भी बहुत अच्छा होता है और मीठा होता है उसका भी हम लोग अपना थोड़ा सा खेत में भी जमा देबे तो हो जाता है इस प्रकार से हम लोग का खेती चलता है और इस प्रकार से हम लोग खेती करके अपना घर जीवन भरण पोषण करते हैं तो खेत खेती करके खेती में मेहनत करते हैं तो फल आ जाता है अच्छा से और सुखदायक फल होता है ऊपर वाला की दया है तो खेती अच्छा से ही होता है और मेहनत लगन से हम लोग करते हैं खेती और खेती में मेहनत करने वाले को कभी हार नहीं होती है हम लोग मेहनत करते हैं खेती में और फल भी उगाते हैं सही उगता है धान गेहूँ मक्का गोभी आलू टमाटर बैगन सरसों ये सब सब्जी हम लोग उगा लेते हैं जो थोड़ा थोड़ा करके उग जाता है अपना घर में यूज़ होता है और चल जाता है अपना घर के लिए हो जाता है थोड़ा थोड़ा करके सब सब्जी फसल दलहन तेलीहन सब कुछ कर लेते हैं